हमारे आस पास कोई भी ऐसा लोकल क्षेत्र नहीं है जिस जो पर्यटन के लायक हो पर एक है थाइली उधर पे रिसॉट भी है वहाँ पे नर्मदा नदी बहती हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे घाट्स हैं जहाँ पे लोग आते हैं और उन्हें बहुत मज़ा आता है वो यहाँ पे खासकर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं वहाँ पे वैसे भी वह पर्यटन स्थल ही है क्योंकि जो अपनी सरकार है उन्होंने भी वहाँ पे बहुत काम किए हैं और अगर हम बात करें आस पास के और तो मंडला वह एक खुद जिला है तो वह भी बना हुआ है ऑलरेडी और बात करें जबलपुर के यहाँ तो भेड़ाघाट जैसे पर्यटन स्थल हैं हमारे यहाँ वहाँ पे एक झरना है जो कि जिसे बोलते हैं धुआधार वो भी बहुत ही अच्छा